ना गुरनायाव जेखाइ खबाय लानानै गुरनाय जायो सारनायाव जोङो मुसारि खदाल सिलि थोरसि गामला बाल्थिं लानानै सारनाय जायो आरो नाखौ जेजोंबो सारनाय जायो मुसारिजोंबो हनाय जायो जों सेनजोंबो सानानै मोनो